شادی کے موقع پر دلہنوں کو مختلف تحفے دیے جاتے ہیں جو مختلف ثقافتوں اور علاقوں اور خاندانوں کی روایت پر منحصر ہوتے ہیں جس طرح کی ثقافت اور روایت چلی آتی ہے اسی حساب سے لوگ تحفے تحائف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کچھ لوگ شادی میں زیورات اور کچھ لوگ کپڑے کچھ لوگ کاسمیٹکس کچھ لوگ گھریلو سامان اور کچھ لوگ نقد رکم دیا کرتے ہیں زیورات میں اگر دیکھا جائے تو عام طور پر دلہنوں کو انگوٹھیاں چوڑیاں اور بالیاں گفٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے لیے آگے جا کر خوبصورتی کا سامان بنائے اور دلہن کے خوبصورت ملبوسات جیسے ساڑی لہنگا یا دیگر ملبوسات بھی لوگ گفٹ کیا کرتے ہیں کاسمیٹکس میں میک اپ اور بیوٹی پروڈکٹس بھی دلہن کے لیے ایک عام تحفہ ہے گھریلو سامان میں اگر دیکھا جائے کچن کا سامان برتن اور دیگر گھریلو چیزے یہ سب دلہن کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کی نئی زندگی میں مدد مل سکے اور جو لوگ نقد رقم دیتے ہیں وہ لوگ یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے خرید سکے جہاں تک جہیز کی بات رہی تو جہیز کا رواج مختلف علاکوں اور خاندانوں میں مختلف ہوتا ہے کئی ثقاتوں میں دلہن کو جہیز دیا جاتا ہے جو والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے اور یہ سارے چیز زہیز میں شامل ہو سکتی ہیں والدین کی طرف سے جو گفٹ ہوتی ہے بھائیوں کی طرف سے جو گفٹ ہوتی ہے کچھ علاقوں میں یہ بھی جہیز میں شامل ہوا کرتی ہیں جہیز میں بھی عموماً زیورات گھریلو سامان کپڑے نقد رقم اور خصوصاً گاڑی دی جاتی ہے زیورات سونے چاندی اور ہیرے کے زیورات عام ہیں عموماً سونے اور چاندی کے زیورات دیے جاتے ہیں اور گھریلو سامان میں فرنیچر ہے الیکٹرانکس ہے واشنگ مشین اور دیگر گھریلو استعمال کی چیزیں دی جاتی ہے اور لباس ملبوسات میں دیکھا جائے تو مختلف مواقع کے حساب سے لباس دیا جاتا ہے نقد رقم جو ہے کبھی کبھی والدین دلہن کو نقد رقم بھی دے دیتے ہیں جوکہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے بعض اوقات پر دلہن کو گاڑی بھی دی جاتی ہے کچھ لوگ فور وہیلر گاڑی دیتے ہیں کچھ لوگ ٹو وہیلر گاڑی دیتے ہیں الغرض آج کل بہت سے خاندانوں میں جہیز کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور لوگ اس کی اس کی جگہ دلہن پر اور دلہا کے اوپر مشترکہ خرچ کے تحفے دے دیا کرتے ہیں مثال کے طور پر کچھ پیکج دے دیتے ہیں کہیں گھومنے کا کہیں سیر و تفریح کا کہیں ہنیمون پہ جانے کا اس طرح کے پیکیجز لوگ عام طور پر دے دیا کرتے ہیں